यात्रा करेके सुविधा जेछै बेसिक यात्रा पर्यटक योजनाके तहत जेनाकि मान लिअऽ कही जाए आबैत छिए तऽ जेनाकि कही गेलिए घुमैले आ कोइ दर्शनीए जगहछै तऽ बससे जाइत छिए तऽ बसके सुविधाके नीक काज छै रूटके नीक काज छै जेनाकि जाइत छिऐ तऽ बस जादा अथि ने हो बस बससे जाइत छिए बसकेँ बाद ओकरा लिए आँटो या टेम्पू जे मिलैत छै ओ लएके जाइए फिर वहाँसँ घुमेऐ अगर वहाँ रिक्शा वुक्सा मिलैत छै तऽ ओकरा सनिके पूर्ति करैए लएके जाइए जगह पर फिर जगह घुमए वुमए छै पर्यटकके नीक काज छै घुमएके जगह आओर सहि छै कि नहि छै फिर वहाँ अथि देखए छिए फिर दोसर जगह अगर जाएके छै तऽ अगर मान लिए बस छै तऽ बससे जाइए नहि तऽ ट्रेन आओर ओथिके ओथिके सुविधा छै अगर टेम्पू टेम्पू या टोटोसे जाए सकैत छिए घुमए लऽ जेनाकि होलेकि टोटो वोटो आजकल चलए है तो टो टोटो वोटो से भी जाए सकैत छिए अऽ टोटोसे जाए सकैत छिए घुमए लऽ आ आरो बस वुस जाए छै बस बस बस वुस सेभी जाए सकैत छिए बसके बाद अगर वहाँसे फेर दूर पड़ रहै तऽ टोटो या अथि टेम्पू लए लए छिए